हाथ के बने कपड़े भी अच्छे होते हैं और बाजार के बने हुए कपड़े भी अच्छे होते हैं मैं तो ज़्यादातर हाथ के बने हुए कपड़े ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जैसे की रेडीमेड कपड़े हम बाजार से खरीदते हैं तो कई बार हमें अपनी सुविधा अनुसार कपड़े नहीं मिल पाते हैं जैसे कि उसमें फिटिंग नहीं होती है कपड़ों में तो हमको फिटिंग कराने के लिए अलग से पैसे लगाने पड़ते हैं कई बार साइज बड़ा आ जाता है और अपने मनपसंद तरीके के डिजाइन के हम कपड़े भी नहीं बना पाते हैं यदि हम हाथ से कपड़े सिलवाते हैं तो अपने हाथ से एक अच्छा कपड़ा अपनी पसंद का उसको उसकी क्वालिटी और कलर और उसका डिज़ाइन देखके लेकर आ सकते हैं और अपने मन पसंदीदा डिजाइन गला सलवार कुर्ते की अलग अलग डिजाइन अपने मन के अनुसार जो हमको बहुत अच्छी लगे वैसे सिल्वा सकते हैं और ऐसा नहीं है बाजार से एक बण्डल कपड़े भी हाँ जरूरत पड़े जैसे कि हमारे पास समय नहीं है तो हम बाजार से लेके कपड़े भी पहन सकते हैं वो हमारे समय को भी बच्चा देता है परंतु मैं तो ज़्यादातर हाथ से बने कपड़ों का उपयोग करती हूँ